हमरा तनि धोती लेबाक छल धोती आओर कपड़ा तपड़ा आओर किछु अगैरह वगैरह लेबाक छल धोतीके अलावा बहुत कुरता होइ छै पैन्ट शर्टके कपड़ा लगै छै से तऽ कि कोना कि ओकर अथी छै से हँ धोती धोती तऽ मानि लिअऽ तीन चारि तरीकासँ होइ छै सूतीवला अलग होइ छै कॉटनवला अलग होइ छै हँ आओर पॉलिस्टर अलग होइ छै तऽ सूतीवला सबके कोना कि रेट रहैए आओर ई अथीके कि क कम कॉटनवला पॉलिस्टरवलाके पॉलिस्टर पाँच सओ छओ सओ आओर ई कुरता कुरता कपड़ा सबके हँ कनि महगा नहि छै कि बहुत महगा लेकिन कहि दै कहै छिए हँ लेकिन हँ लेकिन हँ ओहोमे ने ओकर सूतिओमे ने कि दुइ सूतिओमे अहाँके दुइ तीन क्वालिटीके क्वालिटीके अबै छै ओहोमे मतलब बढ़िआँ रहै छै किछु ओहूसँ नॉरमल रहै छै ओहूसँ कनि अथी नॉरमल रहै छै रहै छै कि नहि तऽ नॉरमल सबके दाम बढ़िआँके नाम जे बढ़िआँ ओरिजिनल छै ओकर दाम आओर ओहिसँ कनि नॉर्मल होइ छै नॉरमल सबके दाम बताउ कोना कि छै

हुँ हुँ आओर पॉलिस्टरवलामे हँ नॉरमलमे

से भऽ जाए होइ छै तऽ आओर ई कुरता कपड़ा सबके नॉरमलमे ओहिसँहि भेटि जाइ छै ओहिसँ हँ तऽ से सब होइते छै चीज जेहन रहतै ओही हिसाबसँ काज होइ छै सएह होइते छै अच्छा आओर देखै छिए आओर कथी पैन्ट शर्ट सबके तऽ दाम छै नॉरमल सबके हँ से देखै छिए आओर नॉरमल देखै छिए जीन्स जीन्स सबके जीन्स सबमे कि जेना स्पार्की होइ छै तकर बाद मानि लिअऽ लेविस होइ छै बहुत तरहके स्पार्की सबके जीन्स सबके दाम बढ़िआँ आओर नॉरमल दुनू कहब ठीक छै तऽ हम अबै छी तऽ हमरा अहाँ दऽ देब एडजस्ट कऽ कऽ